हम विवाह समारोहमे गेल रहिऐ वहाँ पे ने छोट छोट बच्चा सब काम करैत रहय पानी दए रहए खाना तऽ कोई खाना दए रहए केओ प्लेट उठाबैत रहए हमरा ई सभ अच्छा नहि लागए कि बाल मजदूरी कराएल जाइ छै बच्चा लोक से इहए सब हमरा अच्छा नहि लगलै तब बोललिए अपना परिवार लोकनि की ई सभ बाल मजदूरी ठीक नहि छै अपना एजके लोक से कराएल जाइ यही सब ठीक होइ छै